मै अपने घर के आसपास के क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के लिए उपाय करता हूँ कि जब मैं सुबह सुबह घूमने जाता हूँ जल्दी उठकर तो कोशिश करता हूँ कि बाकी जो हमारे रहने की जो कॉलोनी है उनके लोग सफाई करते हैं तो मैं उनके संग सफ़ाई करता हूँ जितनी मुझसे हो सकती है जो लोग सुबह सुबह घूमने आते हैं महिलाएँ हो या पुरुष हो उनको भी मैं बताता हूँ कि आप यहाँ रोड पर घूम रहे हैं तो इसकी सफ़ाई भी आप लोग रखें कचरा यहाँ ना फेंके लोग अपने पालतू पशुओं को घूमाने लाते हैं जैसे कुत्ते को बिल्ली को तो मैं उनसे कहता हूँ कि इनको आप यहाँ पेशाब न कराएँ यहाँ पॉटी न कराएँ गंदगी होती है हमारा देश है हमारी जगह जितना ज़्यादा इसको हम स्वस्थ रखेंगे स्वच्छ रखेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है तो लोगों को समझता हूँ कोशिश करता हूँ कि वो लोग माने और हमारे आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ रखने कोशिश करें और मैं ख़ुद भी करता हूँ मैं ख़ुद सफाई करता हूँ आसपास के बगीचों की रोड की ख़ुद करता हूँ